स्मार्ट फ़ोन सां असां जी ज़िंदगी आसानु थी वेंदी आहे असां खे अॻे वांगुरु धिका नथा खाइणा पवनि बिजली जो बिल भरण में सिलेंडर बुक करण में ट्रेनियुनि जी टिकीट बुक करण में असां खे जेको टी वी जो प्रोग्राम ॾिसिणो आहे उहो असां कॾहिं महिल बि ॾिसी सघूं था